जब भी भी हम घर में जैसे हिंदू हिंदू मतलब हिंदू संस्कृति में हमारे बहुत पुरानी प्राचीन तरीके से संस्कृति चली आई हैं अगर आप मतलब गोबर का जो मिला कर छिड़काव किया जाता है उसके पीछे का राज़ यह है कि यह बहुत ही प्राचीन तरीके से संस्कृति चली आ रही है जिसका लोग अभी तक फ़ायदा मतलब फॉलो करते हैं और इस संस्कृति को मतलब आगे की ओर बढ़ाते हैं इसमें क्योंकि गोबर गोबर लोग गाय को माता मानते हैं मतलब गौ माता मानते हैं भगवान का दर्जा उन्हें देते हैं गौ माता को तो जो इजीली उन उस गोबर को बहुत ही ज़्यादा शुद्ध शुद्ध मानते हैं इसलिए उस शुद्ध चीज़ से छिड़काव करने का मतलब यह होता है कि इसके सारे पाप जो हैं वह धुल गए मतलब वह शुद्ध हो गया वह सभी अच्छा मतलब पूजा करने योग्य है और साफ है तो यह प्रवेश कर सकता है तो इसलिए जो है गोबर को मिला कर पानी में छिड़काव किया जाता है और इसलिए क्योंकि उस गोबर में न और साइंस के इसको साइंस से जोड़ा जाए तो क्योंकि गोबर एक कीटनाशक है अगर हम इसको घर को लिपाई करते हैं गोबर से तो जो घर के आंगन में कीटाणु होते हैं वह सारे जो है मर जाते हैं जो जीवित जीवित कीटाणु रहते हैं वह मर जाते हैं तो इसलिए साइंसट्रू रूप से भी देखा जाए तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है